भोपाल बहुत अच्छा शहर है देखने लायक भी है बड़े छोटे बड़े को बहुत पसंद आता हे ऐसे की बड़ी बड़ी तालाब है पहाड़ी है उसमें ठंडी ठंडी हवा छाव सब है वन बिहार है वन बिहार में बड़े बड़े जानवर है वो सभी को बहुत पसंद आते हे वैसे की शेर चीता हाथी इनको देखने के लिए भी बहुत लाइन लगती रहती है वैसे सेर सपाटा है केरवा डाम है

बिरला मंदिर हे कलयेसूत का डेम है ये भी देखने के लिए बहुत लोग आते हे भोजपुर में विश्व का महा शिवलिंग की पीठ है उसमें उसमें भी बहुत पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हे शिवरात्रि के समय वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है तब भी बहुत भीड़ लगती है वैसे वो भी देखने लैक है